हैलो हांजी उधमपुर सीमेंट फैक्ट्री थमां बोल्ला दी ओ तुस कु'न अच्छा अच्छा हांजी प्रियंका जी सनाओ अच्छा जी दिक्खो सीमेंट दी ते बड़ियां क्वाल्टियां न अलग अलग जेह्ड़ी दस्स किलो दी इक ते गुत्थी होंदी साढ़े कोल ते स्पैशल पैकिंग औंदी ऐ पंज किलो गुत्थी आह्ली दी पर दस्स किलो गुत्थी आह्ली जेह्ड़ी ऐ ओह् ठीक रेट पौंदा ऐ ते किश मतलब इ'यां नार्मल च बी हैन देसी देसी जेह्ड़ा सीमेंट ऐ ओह् बी ऐ ते कन्नै इंटरनैश्नल मतलब जेह्ड़ी शैल शैल नेश्नल पूरे हिंदुस्तान च चलदियां ओह् शैल कंपनी दा सीमेंट बी ऐ जि'यां अंबुजा अल्ट्रा स्ट्रकचर बगैरा होई गेआ हां ते फिरी देसी कंपनियां हैन ओह् उम्मीद ते पेशावर इ'यां करियै हैन ते हून तुस सनाओ तुसें ई कि'यै नेही चाहिदियां न नेईं मी पेऽमैंट आनलाइन बी होई सकदी ते घर पुज्जियै बी होई सकदी जि'यां कि'यां होई सकदी पैह्लें तुस सनाओ ते सेही ना तुसें ई बधिया च चाहिदा जां ठीक ठीक इ'यां चाहिदा अच्छा अंबुजा ठीक ऐ निं फ्ही हां अंबुजा जेह्ड़ी ऐ पैकिंग शैल पैकिंग ऐ ते कन्नै गै जेह्ड़ा सीमेंट तुसें हून मश्हूरियें बी दिक्खे दा गै होना ऐ सब कोला बैटर जेह्ड़ा अंबुजा जिसी आखदे अल्ट्रा सट्रक्चर बी खरा ऐ शैल ऐ ते अंबुजा दी जेह्ड़ी ऐ थुआढ़े इत्थै उधमपुर साढ़ी जेह्ड़ी एह् बड्डे बड्डे होटल बने दे एह् अंबुजा सीमेंट गै लाए दा इ'नें हां बड्डे बड्डे जेह्ड़े एह् ला'ल्लें दे घर बगैरा होंदे निं इत्थै अंबुजा दे सीमेंट गै लगदे सारे अजकल अंबुजा दे सीमेंट गै ला दे न ते शैल बधिया क्वाल्टी ऐ सारे कोला बैह्तर क्वाल्टी ऐ ते बड़े सालों साल टिकदा ऐ हां हां जी क किन्नी किन्ना कमरा ऐ इक कमरे'ई थुआढियां कोई पंज पंज छे गुत्थियां लग्गी जानियां हां हां दिक्खो इक गुत्थी थ्होनी तुसें छे सौ त्रीह् रपेऽ दी हां ते फ्ही दिक्खी लैओ छे गुत्थियां किन्ने दियां थ्होनियां ते बाकी इ'यां ऐ छे सौ त्रीह् रपेऽ दी गुत्थी ऐ हां हां हां नेईं बोरियै दा दस्स रपेऽ बद्ध लैन्ने आं घर अगर पजानी ऐ

हां बंदे बंदे औंदे ओह् पजाई ओड़दे हां पजाई सकदे ते कन्नै गै मैडम जी तुसें ते रेट इ'यां फटाफट इ'यां करी ओड़ेआ ना कोई डिस्काउंट मंग्गेआ ते ना किश ते अ'ऊं सनाई ओड़नी आं तुसें ई बसाखी ऐ ते ओह्दे करियै जेह्ड़ी ऐ हर बोरी उप्पर दस्स रपेऽ दा डिस्काउंट बी है छे सौ त्रीह् दी बोरी तुसें ई छे सौ बीह् दी थ्होई जाह्ग हां ते तुस मी अपना ऐड्रैस में मेरे मेरा ऐड्रैस पजाई ओड़ो ते अपना ते में फोन करङ जिसलै चाहिदियां न ते में उसलै पजाई ओड़गा ठीक ऐ ठीक ठीक ठीक ठीक ठीक